दानि बे आबाद मावनाय समाव बोथोरनि जुनैबो जोंनि आबादफोरा गोबाङैनो गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो माब्लाबा समाव दै नाङै समाव दै बारा जानाय सान्दुं बारा जानायनि गेजेरजों दै रान्नाय बेफोरनि गेजेराव जोंनि आबाद मावनायसो मावनायफोराव एम्फौ अरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जों दानि बे समाव एम्फौ अरनायफ्राव जों रासायनारि मुलिफोर बाहायनानैबो जों एम्फौखौ सिथारनो हायो नङाब्ला जों अर्गानिक मुलिफोर बाहायनानैबो जों एम्फौफोरखौ बुथारनानै आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय जों जुजिनो हायो एग्रिकालसार दिपार्थमेन्टाव एबा आबाद मावनाय समाव जों सरखारनिफ्रायबो जों अनसुंथाइखौ मोननो हायो नोंनि आबादफ्रा जेब्ला गाज्रि जायो अब्ला मुलिफोर नांगौ जाब्ला जों सरखारनियावहाय बिनानै लायनोबो हायो एबा आबाद मावनाय समाव जों लनफोर लानानै जों आबादखौ मावनो हायो जों आबादजों गाव गावनि नखरफोरखौबो सुंथानो हायो आरो आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबाङैनो लाख रांबो खामायनो हायो नाथाय बोथोर सोलायनायनि गेजेराव आबादफ्रा गाज्रि जालाङोब्ला जों बेफोरखौ होबथानो थाखाय गोबाङैनो खस्थ' खालामनांगौ जायो एबा रासायनारि मुलिफोरखौ जों बाहायनांगौ जायो नङाब्ला अर्गानिक मुलिफोरखौ बाहायनांगौ जोङो जायो मुलि बाहायाब्लानो एबा एम्फौफोर अरनायफोरखौ जों होबथानो थाखाय जों मुलि बाहायनो गोनांथार मानोना मुलि बाहायाब्लानो जोंनि एम्फौफ्रा थैया एबा आबादफोरखौ जाजोबनानै एम्फौफ्रा सिलिंखार खालामगोन बेनिखायनो जों रासायनारि नङाब्ला अर्गानिक मुलिफोरखौ बाहायनानै जों आबादफोरखौ थिखांनो हायो एबा जों मोननो हायो